औ दे बुंलाय

आच्चा माबायाव ने बार्थ चार्टिफिकेटाव नामा आच्चा बेंक एकाउन्टआव ने आच्चा बेंक एकाउन्टआव ने स्टेट बेंक ने होनबा दायो नोंथाङा स्टेट बेंकआव थांनानै नेम कारेकसननि फर्म मोनो नों बेखौ लाहैनांगोन आरोना ओमफ्राय बेखौहाय नोङो फिल आप खालामनानै नोंनि जे जेनेबा डकुमेन्स बियोना बिसोरो नोंनि भटार कार्ड जेनेबा जेरावहाय नामआ नोंना कारेक्ट लिरनाय दं इंलिसनि बिनि मोनसे जेर'क्स कपि होनांगोन ओमफ्राय मा अरजिनेलखौबो लांफाखानांगोन आरोना ओमफ्राय देखायहैजोबबानो जाबाय मेनेजारनो मेनेजारा ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंनिखौहाय हरसिगोन आरोना मायावहाय जि काउन्टाराव मावनांगौ थिनहरसिगोन नोंखौ बेवहाय साबमिट खालामना दोनबानो जाबाय आरो बेनिफ्राय नोङोथ' बे पासबुकखौबो नोङो गोदान बिनांगोन आरोना नोंना जेनेबा पासबुकआव नामा मिस्टेकआनो फैदोंबालाय नों दायो पासबुकखौबो नांगोन ना नोंनो पासबुकखौ औ पासबुकखौ नांखागोन ओमफ्राय ए टि एम कार्डआव मिस्टेक फैदों नामा होनबा बेबो मिस्टेकानो फैनांगौ होनबा नोङो ए टि एम कार्डनिबो फर्मखौ लानानै फिल आप खालामना होफाखानांगोन आरोना जेनेबा बिदि बिदि जादों होननानै फर्म मोनखायो बेखौबो लादो

नोंनाव नोङो होनबा नोङो दायो बै मा होनो मालिकनिफ्राय नाम चेन्ज सोलायनो नागिरदों दा नोङो मण्डलनिफ्राय मोनसे लिरनाय लाबोदो ओमफ्राय खाजोना रसिदखौ लादो नोंनि डकुमेन्सफोरखौ लाखादो नोङो डकुमेन्स जेनेबा भटार कार्ड आधार कार्ड बेफोरखौबो लादो आधार कार्ड ओमफ्राय पान कार्डखौ ला बेसोर मोननैआ साबसिन जायो डकुमेन्सआव ओमफ्राय नोङो कर्टआव थांनानै एफिडेभिट खालामनांगोन जे आंनि हाया बिदि आं बिदि बायबाय बिनिफ्राय दायो आंनि नाम जासिगोन बे हाया होननानै एफिडेभिट खालामना लादो आरोना ओमफ्राय बे एफिडेभिट खालामनायावहाय बै जाय हा फानग्रा बिखौबो लाबफानांगोन माने बिनिबो सहि नांगोन ना एफिडेभिट खालामनायाव नोंना नोंनि फट' मोनसे थांगोन फट' नांगोन ओमफाय आधार कार्ड ओमफ्राय पान कार्डबानो जागोन बेखौबो नोङो मण्डल अफिसावथ' बे जानाय नङा मानोना एफिडेभिटखौ नों डिस्ट्रिक्ट कर्टआवसो खालामनांगोन कर्टआव थांनांगोन नों देह औ दे जागोन देह जेबो नङा हामबायसै